अरिड़हं मार्च उणिवीह सौ असी ॿ सप्टेंबर ॿ हज़ार अठ चोवीह सप्टेंबर उणिवीह सौ पंजानवे ॿ अक्टूबर ॿ हज़ार ॿावीह पंज अगस्त अरिड़हं सौ सतरि